ہیلو اولا سروس میں عطیفہ بات کر رہی ہوں کل رات میں نے آپ کی ویب سائٹ سے اپنے لیے ایک اولا بک کی تھی سنگل پرسن کے لیے جو مجھے علی گڑھ سے جمال پور اسٹیشن لے کر جاتی صبح میں اور جس کا جو کرایہ تھا وہ ہنڈریڈ روپیز تھا تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ ڈرائیور مجھے جو ہے کس ٹائم پک اپ کرنے کے لیے آئے گا اور میں آئے گا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اچھا وہ دس بجے آئے گا لیکن دس تو بہت لیٹ ہو جائے گا اگر ہو سکے تو آپ اس کو آٹھ بجے کے قریب بھیج دیں گے کیونکہ اس ٹائم جو ہے ٹرین جو ہے بہت لیٹ ہو جائے گی اور اگر ہو سکے تو آپ تھوڑا اس کو جلدی بھیجیے گا کیونکہ مجھے تھوڑا جلدی پہنچنا ہے ریلوے اسٹیشن کیا بھائی اس سے مجھے ڈر ہے کہ ٹرین نہیں نکل جائے اور بس مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا اس کے لیے آپ کا شکریہ